ایک آرٹسٹ کی آرٹ کی قدر کرنی چاہیے انہیں اپریشیئیٹ کرنا چاہیے کہ وہ اور اچھا کر سکتے ہیں اس سے انہیں خوشی ملتی ہے اس خوشی سے وہ یہ حوصلہ بلند ہوتا ہے کہ وہ اور اچھا کر سکتے اور اچھی آرٹ بنا سکتے انہیں بھی اپریشیئٹ ہوتا ہے کہ ہاں میں اچھا کرا یہ لوگ میری تعریف کریں تو میں اور اچھا کر سکتا ہوں بول کے وہ لوگ ایسا اپنے آپ کو قابل سمجھتے اس لیے ہم نے انہیں اپریشیئٹ کرنا چاہیے ان کے ڈریمس پورے کرنے میں